नमस्ते नमस्ते प्रणाम फल उल लेना है इसलिए अंगूर की कितना रेट का है सौ रुपये किलो देना चाहिए और क्या चीज़ है सेब नारंगी

बेदाना बेदाना हाँ आ मैंगो जूस वाला मैंगो है मैंगो हाँ तो यह सब कितना रेट है रेट कितना है मैंगो का रेट यह आम आम

ठीक है डेढ़ सौ रुपया अभी दीजिए तो हम जूस बनाएँगे हाँ अनारस भी है हाँ कितना रेट है अनारस का

ठीक है कितने रेट है सबको हमको सब फल लेना है किसी को देना है तो दाम सही रेट बताइएगा तो हम लेंगे नहीं तो हम जाते हैं दूसरे दुकान में लेंगे हाँ तो महंगा महंगा है तो क्या हुआ लेकिन रेट कम कीजिए उसके बाद हम लेंगे

बस ताज़ा कि हाँ ठीक है हाँ तो देन सब कुछ सामान लेंगे तो कुछ रेट नहीं कम कीजिएगा तो कैसे लेंगे कम करें ठीक है आ वहाँ पर गइला के बाद कहिएगा नहीं होगा तब अंगूर भी लेना है सेब भी लेना है आ जूस वाला आम भी लेना है सब कुछ लेना है किसी किसी को भेजें अढ़ा अढ़ा किलो अढ़ अढ़ा के जी लेंगे तो बीस किलो होगा

ठीक है

केला दो दर्जन ठीक है सही रेट बताना चाहिए के अना अढ़ा किलो

ठीक अच्छा लाए हैं तो हम ज़्यादा सामान लेंगे तो सामान का कम रेट का पड़ेगा

आएँगे एक